हेलो हाँ कौन जी हाँ बोलिए

अच्छा मैम ऐसा नहीं हो सकता हम लोग एक्सपायरी डेट का सामान नहीं रखते हैं हो सकता आपने कहीं और से ख़रीदा हो तो हो सकता हैं यहाँ पर हमारे यहाँ लड़के से ग़लती हो गई हो ऐसा हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं मैम हाँ मैम मैं समझ रही हूँ आपकी बात मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि हो सकता है हमारे यहाँ जो लड़के काम करते हैं उन्होंने ग़लती से वो सामान आपको दे दिया हो ऐसा हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया है तो माफ़ी चाहेंगे ठीक है हम आपका जो नुक़सान हुआ हैं हम उसकी भरपाई कर देंगे आप आ जाइए हम आपको चेंज कर के दूसरा सामान दे देंगे आपको जो चाहिए आप वो ले जाइए उसी प्राइज़ में जी जी जी थैंक यू सो मच आपने हमें ये चीज़ बताई हम आगे से ध्यान रखेंगे और अभी मैं एक बार जा कर ख़ुद भी चेक कर लेती हूँ जितना भी हमारा एक्सपायरी का समान होगा हम उसको हटवा देंगे जी मैम हम कर देंगे लेकिन आप एक बार और देख लीजिएगा आपको अगर कोई और सामान चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक हैं जैसी आपकी मर्ज़ी